गोंयात आमी पळयलें जाल्यार खूब कडेन प्रदूशण जें वाडत आसा म्हळ्यार ऐर पोल्यूशन धर वॉटर पोल्यूशन धर आनी दुसरें धर सॉयल पोल्यूशन आनी प्रत्येक जर क्षेत्रांनी प्रदूशण पयलें प्रदूशण जें आसा ताचें एक मुख्य कारण म्हणल्यार एक तर लोकांक सारकें खबर ना कशें कचऱ्याची विल्लेवाट लावप हें सारकें खबर ना आनी आमी पळयतात की प्लास्टीकच्यो पिशव्यो तातूंत हार बी घालून फुलां घालून ते खुबदां तश्या तशें उदकांत सोडून दितात उदकांत वयल्यान उडयतात आनी तेन्ना मागीर तो उदकांत कचरो जाता आनी हळूहळू करून तो कचरो वाडटा कारण एकाच कडेन जर आमी पळयलें जर खूब्ब अशी लोकसंख्या आयज काल वाडील्ली आसा आनी एक एक मनश्यान सुद्दां जर तातूंत म्हणल्यार नदयेंत जर उडोवपाक सुरवात केली मागीर एकट्याक पळोवन दुसरो उडोवपाक लागता दुसऱ्याक पळोवन तिसरो उडोवपाक लागता आनी अशें करून खूब अशें जो चिखोल आसा तो जमा जाता आनी त्या खातीर आमचें वॉटर पोल्यूशन उदकाचें जें प्रदूशण जें आसा तें जाता आनी ताच्या नंतर वायु प्रदूशण म्हणल्यार वाऱ्याचें जें प्रदूशण जें आसा तें आमी खुबदां आमी पळयतात की गाडयो आता खूब व्हडा संख्येन जाल्ल्यो आसात स्कुटर लोक धाकटे धाकटे डिस्टंसाचेर वचपाक लोक आता स्कुटरी वापरतात ते एक सागळ्यांत पयलीं कमी करपाक जाय आनी आनी जर तें कमी करपाक जाय जाल्यार शॉर्ट डिस्टंसाचेर जर आसा तें आमी सायकल सुद्दां वापरपाक जाता किंवा शॉर्ट डिस्टन्स जर सामकें आसा जाल्यार आमकां चलतूय वचपाक जाता तेच प्रमाणे आमी टुरिस्ट जर भायल्यान येतात तांणी दखल घेवपाक जाय हाची की आमी कशें तरेन आमी पोल्यूशन कमी करतले कारण हाचो प्रभाव एकंदरीत टुरीस्टांचेर जाता जेन्नां पोल्यूटेड स्टेट म्हणून जेन्नां कळटलें तेन्नां टुरीस्टूय येवपाचे कमी जातले सो हेयूंय आमी सगळ्यांत पयलीं गरज आसा की स्वताचेय एक तर आमी स्वता पोल्यूशन नियंत्रणांत हाडटले आनी त्याच भायर जे भायले टुरिस्ट आसात तांकांय आमी सांगतले की प्रदूशण करनाकात आनी त्या प्रमाणे बोर्ड बी ठिक ठिकाणी लायतले आनी कंट्रोल जे आसा नियंत्रण जे आसा ते दवरताले आनी त्याच भायर सॉयल पोल्यूशन आयज काल खूब जाल्लें आसा सॉयल पोल्यूशन ताच्या कारणान त्या खातीर आमी पळयतात की जमनींतल्यान जे आमी पीक मेळटालें आमकां ती आतां खुबशीं कमी जातात आनी जी शेती बी जाताली आमची ताचेरूय खूब इफेक्ट जाल्लो आसा जैवीक शेती जाताली तातूंत आमकां खूब इफेक्ट जाल्लो आसा त्याच भायर आमकां जें सारें एक प्रकारे मेळटालें ताचेरूय आमकां परिणाम जाल्लो आसा सो जर आमकां एकंदरीत पोल्यूशन हें कमी करपाक जाय सगळ्यांत क्षेत्रांनी आमकां पोल्यूशन कमी करपाक जाय उदकाचें मागीर एयर पोल्यूशन प्लस आमचें जें सॉयल पोल्यूशन तेंय करपाक जाय त्याच प्रमाणे आमी जे काय पदार्थ वापरतात सीएफसी आसा तातूंत भितर आनी कांय प्लास्टिक जे पदार्थ आसा ते आमकां कमी करप ताचो वापर कारण आमी जितले ते प्लास्टिक पदार्थ किंवा जे वापरतले त्या प्रमाण आमचे ग्लोबल वोर्मिंग जे आसा तें वाडत वता आनी ग्लोबल वॉर्मिंग वाडिल्या कारणान एकंदरीत ते पृथ्वीचेर ताचो परिणाम जाता हो आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा म्हणून सगळ्या दृश्टीन आमी खंय खंय पोल्यूशन कमी जाता हे प्लास्टिकच्यो बाटल्यो आमी वापरप ना चड त्या बदला वन टायम त्रो बी आसतात त्यो बाटल्यो वापरप ना त्या बदला आमी स्टिलाच्यो किंवा कॉपर जे बोटल्स आसतात तातूंत उदक पिवप आमी तें आमी करप गरजेचें आसा म्हणून एकंदरीत सगळ्याच ठिकाणी आमी पोल्यूशन कशें तरेन कमी करपाक जाता हें आमी सगळ्यांत पयलीं पळोवप गरजेचें